उकत्या उदकांत पेंवताना वेग वेगळ्या तरेची सादूरताय बाळगूंक जाय व्हडल्या न्हंयेंत पेंवताना अनेक अडथळे येतात जशें की सुळसूळीत फातर आसतात शेळो आसता त्याच बरोबर उदकाचो खरो प्रवाह हो सुद्दां पळोवन पेंवपाक जाय नाल्यार पेंवताना अनेक प्रकारचे बारीक बारीक एक्सीडंट सुद्दां जावपाक शकता आनी मनश्याक त्रास जावपाक शकता म्हणून पेंवपाक वयताना सदांच सगळ्या तरेचो चारूय बाजून विचार करून उक्त्या उदकांच पेंवपाक वचप सदांच बरें